हमारे राजस्थान की कला और शिक्षा में जो कला का योगदान है वह काफ़ी अच्छा होना चाहिए जहाँ तक मेरी जानकारी है हमें बच्चों को हर चीज सिखानी चाहिए पढाई जरूरी नहीं है कला भी एक जगह जरूरी होती है मैंने खुद अपनी बच्ची को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं जैसे आर्ट एन क्राफ में उसका काफ़ी अच्छा नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाती है और डांस में भी उसको काफ़ी इंट्रस्ट है तो मैं उसको डांस के लिए भी डांस क्लासेस भेजती हूं और जैसे स्कूलों की बात हो गई तो हमें स्कूलों में जाकर एक्जीबिशन लगानी चाहिए उन्हें बताना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है उसमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सीखने के लिए कला में जैसे अच्छी पेंटिंग्स हो गई और हमारा जो ऐतिहासिक जो जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि मांडना वगैरह है वो सारी उनको आनी चाहिए और इसके लिए हमें कुछ आयोजन करना चहिए स्कूलों में और व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि हर टीचर को कम से कम एक क्लास ऐसी हो जो कला के लिए या शिल्प के लिए उन्हें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए उन्हें समझना चाहिए कि हम कला में क्या क्या अच्छी चीज सीख सकते हैं उन्हें इंट्रस्ट जगाना चाहिए ताकि बच्चे आगे जाकर हमारी संस्कृति को बचा सके